पूर्णियामे अगर पर्यटनके बात करल जाए तऽ यहाँ घुमै फिरैके बहुत कम ही जगह छै लेकिन जकरामे अगर सबसँ प्रमुख बात करल जाए तऽ पूर्णिया जकर नाम बहुत ही ऐतिहासिक मन्दिरके नामपर पड़ल छै जकर नाम छै पूरणदेवी मन्दिर पूरणदेवी मन्दिरके इतिहास बहुत पुराना छै यहाँपर दूर दूरसँ लोक पर्यटक आबै छै आओर अपन मन्नत पूरा करै छै पहिले तऽ पूरणदेवी मन्दिर बहुत ही ज्यादा यहाँपर कन्स्ट्रक्शन वर्क वगैरह बहुत ज्यादा नहि भेल रहै लेकिन दू हजार अठारहके बाद यहाँपर किछु धियान देल गेल छै जाहि कारणसँ कि यहाँपर पर्यटनके संख्यामे बहुत ही वृद्धि भेल छै ओकर अलावा अगर बात करल जाइ तऽ यहाँपर ध्रुव उद्यान छै ध्रुव उद्यानमे भी पर्यटक आबै छै एकरापर आओर भी विशेष धियान देल जाइ सकल छै जेनाकि ध्रुव उद्यानमे आओर भी बेबस्थाके तन्दुरुस्त करल जाइ सकै छै ओकर अलावा एगो आओर पार्क छै जकर नाम छै राजेन्द्र बाल उद्यान जकर स्थिति पहिलेके जेना तऽ नहि छै लेकिन ओकरोमे सुधार आबैके गुन्जाइश छै यहाँपर आओर भी बेबस्था करल जाइ सकल छै एकर अलावा पूर्णियामे पञ्चमुखी मन्दिर छै जहाँपर रोज सैकड़ोमे पर्यटक सब आबै छै